जोंनि गामियाव गासैबो फरायसालिफोरा मोजां गोजासै मोजां खिग्रा मोजां न'फोर दंसै नाथाय थाउनफोरनि बायदिल' बिलदिं न'फोर जानांगौसै आरो बेरेंसि देक्स डेक्सफ्रा गासैबो मोजां गोजा आरो सानाव जानाय थानाय गासैबो सुबिदा होजोबो आरो जानोबो ओंखाम ओंख्रि बेफोरबायदि होयो आरो फार्सेनिफ्रायबो दंजोबसै आरो दा जोंनि गामियावहाय जोंनि फरायसालिफोरखौ खालि बिल्दिं न' बेफोरबायदिल' जानांगौसै बिल्दिं न'फोरबादिल' मोजां न' लुनांगौ आरो बेल'सै खिग्रा आरो बेरेंसि डेक्सफाराथ' गासिबो मोजाङानोसै आरो सानाव जानो थाखाय फरायसालियाव गथ'फोरनो जाग्रा आदारबो होनाय जायोसै